आइए ड्राइवर साहब बैठिए हाँ बढ़िया घुमा दिया यार आपने बढ़िया रहा अच्छा रहा बढ़िया व्यवहार आपका पसंद आया पूरा परिवार जैसे आप फ़ैमिली टाइप हमारे साथ में रहे और सही समय पर घर हमें पहुंचा दिए हाँ यार बिल्कुल इधर उधर घुमाना फ़ालतू में डीज़ल पेट्रोल के नुकसान भी नहीं हुआ अच्छा रहा आपको धन्यवाद आपको बहुत बहुत